म्हाका दिसता की गोंयचे संबंद दुसऱ्या राश्ट्रां बरोबर आतां मातशें बरें जाल्लें आसा म्हाका दिसना की पयलीं इतले बरें आसतालें हें म्हाका दिसता की जे परकी राश्ट्रांतले लोक गोंयांत येवपाक येवन रावपाक आयल्यात तांकां लागून दुसरे देशाचें पळोवंक गेल्यार पुर्तुगालाक हांव सांगूंक शकता की तांकां खबर सुद्दां ना की गोंय म्हणजे कितें तें